कि भाव चाउर बेचए छिऐ चाउर लएके छै तीस रुपिआ बड़ी महग दए छिऐ ओते महग महग नहि छै चाउर ओते महग किआ दए छिऐ हम बीसे टका किलो देब नहि बापऽ रे बहुत महग कहैत छिऐ एते महग नहि छै चाउर बहुत महग छै इतना महग नहि होना चाही बहुत महग करैत छिऐ केना उपजाबए छिऐ केना खेती करए छिऐ जे एते महगा करैत छिऐ चाउर एते महगा दए छिऐ कोना लोक खेतए कोना जीतए लोक एँ एते महगा रहतै तऽ

हँ आओर हँ हँ नहि नहि बीस टका लऽ लिअऽ बीस टका बीस टका दिऔ बीस टका हमरा पास तऽ बीसे टका यऽ हम बीसे टका देब एना कहि होइछै एँ जे कहए छै लोक ओ थोड़े ने बेचए छै लोक ओते किछु कम बेचए छै कि किछु कम बेस करु एना नहि हेतै हम तऽ नहि नहि तऽ अहाँ हमरेसँ एते पैसा लए लेबए एँ हमरे एते महगा कहए छिऐ अनजान समझै छिऐ कि एते महग छै चाउर हँ हँ नहि नहि बहुत महग छै अच्छा किछु कम करु पाँचो टका कम करु एना नहि हाएत किछु पाँचो टका कम कए दिऔ नहि करबै तऽ कहू एँ हँ हंँ अरे पाँचो टका कए दिऔ कम पाँचो टका कम करु एना करलासँ थोड़े हाएत बहुत महग छै कि खेतए लोक केना लोक जीतए एते महगा हेतए तऽ एना हेतए कहु तऽ अच्छा जे छै ठीके छै तऽ दिऔ दिऔ जे छै जे छै ठीक ठीक हेलो कम नहि करबए कम नहि करबए किछु कम करु किछु तऽ कम करैए पड़त नहि एते महग रहलाहसँ हेतए बहुत महग दए दए छिऐ किछु कम करु ठीक छै तब राखएछी